जों जोंनि सोलेर देहाखौ राफोद खालामनो थाखाय थामहिनबा गावखौनो बेराम आजारनिफ्राय बारगनो थाखाय बेराम गैयै सासे गोग्गो सुबुं देहा सावस्रि बिगोमा जानोब्ला गोबां जोङो नियम खान्थि फालिनो गोनां जायो जाय नियम खान्थि फालिनायनि गेजेरजों जगा बे जगायाबो जोंनि बेनिनो मोनसे जोंनि गोदोनि माखासे फुरहितफ्रा बेखौ बे जगाखौ लानानै गोबां बिबुंथि बान बुंथाय होलांनाय बिजाबफोर थामहिनबा सावगारिफोर जोङो मोननो हायो गमामायैनो बे जगाखौ मेंगारनानै आंबो देहाखौ राफोद खालामनो हाया सानदों बिबदियैनो जगाखौ आङो आंनि देहाखौ सावस्रिखौ राफोद खालामनायनि मुङाव आंनि सानफ्रोमबोनि मावफारियाव बेखौ मोनसे मावनांगौ खामानि मावबादि आं लाफादों लाबोफाबाय थादों जेरै मोनाबिलि आरो हानायसिम फुं फुं समाव जोङो जेब्ला सिखारग्रोमोना जोंनि हाथायफोरखौ मानजिनानै मोखां गनथं जों सुस्रांनानै जोंनि जगा खालामनायाव जिरायग्रा मोनसे जगा जायखौ जगा खालामनायाव बग्रा जगा खालामनायाव जिरायग्रा मोनसे बे आयजेंखौ लाफानानै आयजेङाव जिरायनानै गोबां नियमफोरखौ नायनानै फालिनानै बे जगाखौ जोङो खालामनाय जायो आरो बे जगाखौ खालामोब्ला जोंनि उदै हानायसिम उदै खालियाव जोङो उदै लांदाङाव जों जगाखौ खालामनो हायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जागोन मानोनो नों उदै गेनद्राद्रा जानानै देहाखौ उदै गेनद्राद्रा लानानै जोङो जगा खालामनाया बेयो जोंनि ओंथि गोनां नङा जेब्ला जोङो गोबां नियम बायदियै जोङो जगा खालामनाय जायो बिबदिनो मोनसे बिदिनथि जेरै आथिं फारनैखौ जोङो जोंनि जगा मेटआव जिरायनानै आथिं फारनैखौ समानै बेखौ जोङो लेबथा मारिनानै जिरायनाय होनना बुङो आथिं फारनैखौ जोङो आथिंजों आथिं जों बेवहाय दिखांनानै गोथोङै जिरायनानै जोङो जोंनि उदै सिंनि जि गाज्रि मैला बार बे बारखौ जोङो बाहेरायाव दिहुननो थाखाय थोंगोरै जोङो जिरायनानै आखाइ फारनैखौ मोनसे फुरुहितनि आसनबायदि होनानै उदै सिंनि गाज्रि मैलाफोरखौ जोङो खनले खनले एंगारनानै जोङो बाहेरायाव दिहुन हरनो हायो बेल' नङा गोबां रोखोमनि जगा जोङो खालामनो हायो बा जगा खालामनाय जि नियम जगा खालामनायनि जे फारि बे फारिया गोबांथार बेखौ जोङो जोंनि माखासे रेबनानै गालांनाय सावगारिफोरनि सावगारिफोरखौ बा बेनि नियम खान्थिफोरखौ लानानै जोङो खालामनो हायो